میں شہر میں تبادلہ کو ترجیح نہیں دوں گی بلکہ میں یہ چاہوں گی کی میرے اپنے علاقے میں صحت کا معیار بہتر ہو اور سبھی سہولیات مجھے میرے علاقے میں ہی مل جائیں